उते घणे ई उपन्यास ऐं कहाणियूं सभु सुठियूं थींदियूं आहिनि लेकिन मुंहिंजी ख़ासि वणंदड़ कहाणी आहे ख़रगोश ऐं कछुए जी इन कहाणीअ में इहो आहे की ख़रगोश तेज़ीअ सां थो भॼे ऐं जल्दी थकिजी थो पए ऐं सुम्ही थो रहे कछुओ धीरे धीरे हले थो ऐं पंहिंजी मंज़िल ते पहुची थो वञे ऐं ख़रगोश उथे थो त ॾिसे थो मां हराए वियो आहियां ऐं कछुओ धीरे धीरे पंहिंजी मंज़िल ताणी पहुंची वियो आहे हिन मां कहाणीअ मां असांखे सबक़ु मिले थो ऐं सम्झ मिले थी की असांखे पंहिंजे ताक़त ते घमंड करणु न खपे ऐं असांखे सबुर सां कमु वठणु खपे सबुर सां कमु वठण सां असां जो खे ताक़त ऐं जीत ॿई मिलंदियूं आहिनि